दावबायारिफोरा जोंनि ओनसोलाव जायगा नायनो गोबाङानो जायगा नायनो फैयो जोंनि ओनसोलफोराव नायथावना जायगाफोरानो जाबाय मानास नेशनेल पार्क आरो मानास मावजिगिन्द्रि बे जायगाफोरा गोबां मुंदांखा जेरै मानास नेशनेल पार्क आव गोबां रोखोमनि दाउ जुनारफोर नुनो मोनो मोन्नाय जायो मानास नेशनेल पार्क आव गोबां दावबायारिफोरा गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय जायगा नायगिदिंनो फैयो बेवहाय दाउराइ माहारियारि दाउ दाउराइ खाथि खालायावनो नुनो मोन्नाय जायो आरो अमा थावख्रि मोसा मुफुर गान्दा मैदेर गासैबो जिराद जिब जुनारखौनो मानास नेशनेल पार्क आव नुनो मोन्नाय जायो बेनिखायनो गुबुन जायगानि गुबुन हादरनि मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव दावबायनो फैनाय जायो बे मानास माहारियारि हाग्रामायाव जिब जुनारल' नङा आरो गोबां नायथावना जायगाफोरबो दङ बेनिखायनो गुबुन ओनसोलनि दावबायारिफोरा फैनाय जायो आरो बेवहाय फैनानैनो हर थानायनिबो सुबिदा दंखायो जेराव हर थानानै बिसोरो मोजाङैनो दावबायनानै जोंनि मानास माहारियारि पार्कखौ नायगिदिंनो हायो हाग्रायाव जिसिबां जुनारफोर दङ बे मानास माहारियारि हाग्रामायाव नुनो मोन्नाय जायो मोसा मुफुर आरो थसे गंआरि गान्दा बेखौबो जोंनि मानास माहारियारि हाग्रामायाव नुनो मोन्नाय जायो बे माहारियारि दाउ दाउराइखौबो जोंनि माानास हाग्रामायाव नुनो मोन्नाय जायो अमा थावख्रि मैदेर गासैबो जुनारफोरखौ मानास माहारियारि हाग्रामायाव नुनो मोन्नाय जायो बेनिखायनो दावबायारिफोरा जोंनि मानास हाग्रामायाव दावबायनो फैयो आरो नायनो फैयो